मिथिलाञ्चलके विशेष भोजन माछ छी ओ माछ हरेक जगह भेटत हरेक दोकानमे भेटत ई विशेष भोजन छियै आ अम्मट अम्मट हरेक भोजमे अम्मट भेटबे करत आमके बनाओल जाइ छै अम्मट आ तरुआमे तिलकोरक तरुआ अचार आमक अचार भेल अमराके भेल पड़ोरके भेल करैलाके भेल अनेक प्रकारके अचार भेटत अहाँकेॅं आओर सर्बश्रेष्ठ भोजन कहबाक चाही माछ होइए माछ आओर माछ भात आओर ओहि पर तिलकोरा पत्ताके तरुआ ई तरह रहै छै आ अम्मटके घोरिके दही संगे लपेटके खाउ ई मिथिलाञ्चलमे भेटत आ प्रसिद्ध भोजन छी अम्मट दही संगे अम्मट दही संगे नहि खेला सऽ बहुत आनन्द आ माछक तऽ बाते नहि हुए माछ भातके बाते नहि हुए तऽ आओर तिरकोराके तरुआ बनै छै केना बेसनमे लपटाके तेलमे तरिके अचार तऽ खटमिठी एकटा बनै छै ओ खाइमे तऽ आमक बनै छै आमक बनल रहै छै कोरोनाके बनल रहै छै ओ खाइमे तऽ आनन्दे किछु आओर भऽ जाएत अहाँकेॅं मिथिलाञ्चलमे तरकारीमे वएह छै अहाँके परोर भेटत तरकारीमे ओल भेटत रामरूच भेटत जे बेसनके बनै छै बेसनके रामरूच बनाउ तरुआमे अल्लूके तरुआ परोड़के तरुआ तिलकोरा पातके तरुआ नाना प्रकारके तरुआ अहाँकेॅं भेटत कतेक नाम अहाँकेॅं हम कहु ई सब भेटत आओर बड़ा खाइमे बड़ा आनन्द आनन्दित ऐत